किसाननि लाइ हिकु इहो फ़ाइदो आहे त जानवरनि मां जेको उन्हनि जो मल ऐं मूत्र निकिरंदो आहे उहो उन्हनि खे अॻियां कमु अची वेंदो आहे जीअं खेती करण में खाध ठाहिण में मू गांइ जो मूत्र विकिरण में इहे इन्हनि खे ॾाढियूं शयूं कम में ईंदियूं आहिनि ऐं हिननि जो इहो हिकु सुठो फ़ाइदो थी वेंदो आहे हिननि जो जेको मल मूत्र थींदो आहे हीउ सॼो गॾु करे गांइ जे मल सां छेणा ठाहे विकिणंदा आहिनि ख़ुदि गैस जो इस्तेमालु न करे चुल्हि ते हुन जो उपयोगु कंदा आहिनि खाधे पीते में रोटी ठाहिण में उन्हनि छेणनि जो उपयोगु थी केंदा आहिनि जेकी फसल उपजाऊ न आहे जीअं बंजर ज़मीन आहे हुन ते फसल न थी न थी उगिजे यां कईं ॿिया बि दिक़तूं अचनि थियूं हुन फसल में त हुन में गांइ जो मलु विझी करे हुन फसल खे ठाहींदा आहिनि हूअ फसल ठाहिण सां पोइ वापसि पहिरीं जहिड़ी हरी भरी थी वेंदी आहे गऊ मूत्र गऊ मूत्र जा त माण्हुनि खे ॾाढा ई फ़ाइदा आहिनि व घणेई बीमारियूं दूरि थी वेंदियूं आहिनि गऊ मूत्र सां घर जा घर में बि छंडो हणी करे घर ई साफ़ु सफाई कई वेंदी आहे गऊ मूत्र जूं वॾियूं वॾियूं बोतलूं पैक करे माण्हूं विकिणंदा आहिनि हुन खे साफु करे जेकी बीमारी आहे सुबूह सुबूह साणु नेराणे उहो गऊ मूत्र पीअंदा आहिनि शादी व्याह मरण करण ते बि गऊ मूत्र डाढो कमु अचे थो गऊ मूत्र जा अञा बि ॾाढा उपयोगु आहिनि गैस ख़तमु थी थी वञे त छेणे जा उपयोग करे असां रोटी ठाहे सघूं था किसाननि खे जानवरनि जे हिन मल मूत्र मां इहो हिकु फ़ाइदो थी सघे थो ॿियो ई सभु शयूं इकठियूं करे पासीरो करे रखंदा आहिनि